بائک چلانے کا آپ کا سب سے یادگار تجربہ کیا تھا اور یہ اتنا خاص کیوں ہے ایک سمے کی بات ہے جب میرے پاپا مجھ پر بھڑک گئے تھے میں اپنے پاپا کی بائک موٹر سائیکل لے کر بنا پوچھے چلا گیا تھا اور میرے پاپا اتنے بھڑک گئے تھے کہ آتے ہی مجھے بہت زور مارا تھا اس لیے وہ میں آج تک نہیں بھولا اور بائک چلانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے بائک میں زیادہ سے زیادہ چلاتا ہوں اپنی زندگی میں میں نے ڈھائی سو کلو میٹر تک بائک چلائی ہے اور میں کئی حادثوں سے بچا بھی ہوں بائک کے حادثے بہت ہوئے ہیں لیکن تیز حادثے کبھی نہیں ہوئے اور بائک مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں بائک کا یوز بائک کا استعمال پورے لوکل جیسے ہمارا شہر ہے میں بائک کا ہی استعمال کرتا ہوں اور بائک چلاتے چلاتے ہی اپنے سارے کام کرتا ہوں بائک دو پہوں کی ایک اچھی واہن ہے اور بائک جتنا اچھے سے چلاؤ گے اتنا اچھا ایوریج دے گی اور بائک کا کام ایمرجنسی بھی ہو سکتا ہے بائک بہت ضروری بھی ہے اور سب کو بائک رکھنی چاہیے